औ

गासैबो माबायानो दंजोबो गासैबो जातियानो नों मा नाखौ जानो

जोंना बोरसि गैया बोरसिजों हमा न'नि बे फुख्रियावनो मेरला ना दं नों मा नाखौ जानो औ बे माबाया मिरगा कमनकार्भ रौ बेसोरो माबा जाहैबाय फुवायाव एखस सारिस' थाखा ओमफ्राय बै दस्रा नाफ्रा एसे माबा आरो बे मा होनो बाताफ्रा बिसोर एसे खम जाबाय आसिताका फवा बिदि नों मा नाखौ जायो लकेल नायाथ' दा मोनथ'वाखैहाय माबा बे अखायाबो खम ना दैफ्रानो जायाखै बारा गैथ'वा माने दस्रायावबो बाजाराव लायबाबो मिसलसो मोनबोयो नालाय ओंखायनो बाजारावबो नागिरहैनाय जायाखै ओमफ्राय दा औ औ

औ औ औ लकेल फुख्रिनि दं ओमफ्राय ए माबा लाफायो मागुर सिंगि लाफायो माखौ जायो औ औ नोंनि गोसो दा बे बिलो साफ्रा औ बिलोनिबा औ बिलोनिबो दङ बिलोनिबो दङ ओरैनो बे फिसा फिसि नास्राइ गोरि बालाबाथिफोरखौ मोनथ'नाय जायाखै दैया जाथ'वाखैना औ बिसोरथ' माबा जायो दुइस' गाहाम फवा बिसोरो औ रौफ्रा काटलाफ्रा बिलोनि ना ना बिसोरो बिलोनिखाय औ बेयो बिलो दिहिर बिलोनिफ्राय लाबोयो बिसोरखौ दिब्लायनिफ्राय लाबोयो दा

बिसोरनो लकेल जाहैबाय आरो नाया औ जायो औ दे लांफैदो